हांवें पीन पॉयंट पॅन घेतलें आनी तें पॅन एकदम बरें आसलें की ताचें बरोवप बरें स्मूथ बरोवंक जातालें आनी ताची ग्रिप बरी आसली तशेंच ते सवाय आसलें